اپنے گاؤں کو سندر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کو اپنے ایک گاؤں میں ایک اچھا ہاسپیٹل ہونا چاہیے جس سے کہ اس گاؤں میں رہنے والے کو کسی بھی طرح کی پریشانی ہو تو وہ جلدی سے علاج کروا سکے بہت سی جگہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ اسپتالوں کی نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ لوگ ہاسپیٹل پہنچتے تک اپنے دم کو توڑ دیتے ہیں اور اسی سب سے بچنے کے لیے اپنے معاشرے میں ایک ہاسپیٹل ایک ہاسپیٹل کا ہونا اور اس میں ایک اچھے ڈاکٹر کا ہونا بےحد ضروری ہے اور ہمارے گاؤں کو سندر بنانے کے لیے ایک اچھے پارکنگ یعنی کہ گاڑی لگانے کے ایک اچھی سویدھا ہونی چاہیے تاکہ دوسرے ادر ادر گاؤں سے جو لوگ ہیں اس کو گاڑی وڑی لگانے میں کوئی پریشانی نہ ہو بہت جگہ بائک چوریاں ہو جاتی ہیں جس سے گاؤں کی بدنامی ہوتی ہے اپنے گاؤں کو سندر بنانے بنانے کے لیے اپنے گاؤں میں ایک اچھا مال ہونا چاہیے جس سے کہ باہر کے لوگ آئیں تو دیکھیں اور اس گاؤں کی تعریف کریں اور ایک اچھا پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے جس میں کہ بچے کھیل کود کھیل کود سکیں کئی گاؤں میں ایسے ہوتے ہیں کہ بچے گاچھیاں کھیتوں میں کھیلا کرتے ہیں جس سے کہ انہیں کھیلنے میں بہت سی کٹھنائیاں ہوتی ہے اور جو بچے کھیل کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو اس چیز کی اپستتھی نہیں ہونے کے کارن وہ کھیل سے اپنا مزاح ہٹا دیتے ہیں اور اپنے گاؤں میں ایک اچھا سا اسکول ہونا چاہیے جس سے کہ بچے شکچھا پراپت کر سکیں اور اپنے اپنے گاؤں پڑھ لکھ کے اپنے گاؤں اپنے بستی اپنے دیش کا نام روشن کر سکے کیونکہ شکچھا ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی خالی نہیں جاتی جو کبھی برباد نہیں ہوتی شکچھا وہ کی دودھ ہے کہ جو جتنا پیتا ہے وہ اتنا دھاڑتا ہے اور اس سے ہمارے شکچھا اگر ہمارے گاؤں کے سبھی بچے کو شکچھا پراپت ہو جائے گا تو گاؤں کا معاشی معاشی سماج کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا اسی لیے بچوں کو چاہیے کہ شکچھا پراپت کرے اور گاؤں کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گاؤں میں ایک اچھا اسکول دے